हम एकटा मिक्सी लेलहुॅं आर पहिले सिलौट पर मसल्ला पीसय परै छलय अखन जे छै से मिक्सी मे बहुत जल्दी इसब चीज पीसा जाइया आराम सॅं भऽ जाइया आ बहुत सुविधा सब चीज कऽ लै छी ओहि पर जल्दी भऽ गेल सिलौट पर कनी देरी लागल आर हँ सब चीज हाँसू पर काटू इसब